हैलो केकर हँ ओ कहाँ से

दरभंगा से

की करैत छी ऐसे घुमैत फिरैत छी आओर तौँ तोरा ओने ओ ओने कोन कोन भाषा होइत छै हँ तोरा होने ओ अच्छा छै हमरो यहीसभ हिन्दी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हिन्दी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आओर ठेठही आओरो कोन कोन जगह नहि अछि

ओने दरभंगामे मतलब पार्क पार्क गेलओ छियै आओरो रेस्टोरेन्ट पार्क घुमलियै पूरा अच्छा छै एनेके जगह सेल्फी सेल्फीसभ लेलियै नीक नीक फ्रेंड दोस्तसभ छलय परसु अयलओ छियै आब जेबय दो तीन दिन बाद जेबय अपना देश बिहार आरो तौँ ओ इएहा गलो छै इएहा गलो छलय ओ कोर्स कहिआ खतम होतो फिर कोर्स बी सी ए वाला ओ तऽ ई कोर्स मतलब कितना दिन तक चलैत छै ओ तऽ दो साल होए गेलो आओरो एक साल एक सालके बाद फेरो अइबै बहुत मजा आबैत छै ओतय

आओरोसभ बता सेहो ठीके छै ठीके ठाक अभी बी बी ए करी रहल छी ठीके छै